हेलो ड्राइभर हम रामनगर विकासनगरसँ बोलए छी जे हमर सहेली आबए बला छथि ओकरा अहाँ अपना आर एन शाह चौकसँ पॉलिटेक्निक चौक एनाए छै आओर आओर पॉलिटेक्निक चौक आबिकऽ बजरङ्ग बली मन्दिर पड़ैत छै ओ बजरङ्ग बली मन्दिरसँ हँ बाँया रास्ता आएल छै ओ रास्तासँ रमण झाके नामसँ पुछलाक बाद बता दैत ओहि रास्तासँ होके भएके अहाँ ई विकासनगर आबिकऽ करू